हैलो आप हम हम घूमेंगे वाटर पार्क घूमेंगे जो नवलखा मंदिर घूमेंगे यह जो है मंदिर वहाँ घूमेंगे आप हमको घूमा सकते हैं चलो कुछ तो दिखा

जी जी तो स्टेशन का ही तो आप बताइएगा किस तरह कि लोकेसन है आकर्षक है अच्छा है

तो यह मंदिर है जो नवलखा मंदिर हमने पुराने वह मंदिर है

जी अभी जा सकती हूँ म मूँछ है हाँ भगवान का मूर्ति है ना

यहाँ वाटर पार्क जाना चाहते हैं वाटर पार्क जाना चाहते हैं

जी